असांजे कच्छ रण में अ आशापुरा माता जे म मढ़ ते माण्हू रा नौरातनि में ईंदा आहिनि पंधु माण्हू घुमण ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि उहे घुमण ईंदा आहिनि हुते गरिॿा रास थींदी आहे परियां परियां माण्हू उहे ॾिसण ईंदा आहिनि रेलगाॾी में बसयुनि में अहमदाबाद गोरक स्पेशल गोरखपुर स्पेशल गुंजन ट्रेविलंट अमदावाद मढ़गांव स्पेशल में ईंदा आहिनि माण्हू पंधु बि वे ईंदा आहिनि जाम हुनजे लाखो में पब्लीक ईंदी आहे ऐं माण्हू दर्शनु करण लाइ माता जे मढ़ ते ईंदा आहिनि भुॼ में बि मस्तु सोमनाथ मंदरु आहे भुॼेड़ीअ में सभिनी हंधु अम्बेराम आहे सभु सॼो कच्छ में सभु घुमण जहिड़ा जाम जॻहयूं आहिनि